ہاں جی عطاء الرحمان سے عطاء الرحمان ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے جی میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے تو آپ نے ڈرائیور کو بھیجا تھا وہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے مجھے بہت دیر ہو گئی ہے انتظار کرتے کرتے بار بار فون ملاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ اب پہنچ رہے ہیں اور اب پہنچ رہے ہیں بس پانچ منٹ میں پہنچ جائیں گے دس منٹ میں پہنچ جائیں گے دیکھو جی مجھے بہت دیر انتظار کرتے کرتے ہو چکی ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں اسٹیشن کے لیے تو آپ ایسا کریں کہ میرا آرڈر کینسل کر دیجیے اپنی گاڑی واپس منگوا لیجیے کیونکہ جی وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں میں نے صبح سے بہتیرا انتظار کرا ہے وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں اور میں لیٹ ہو رہا ہوں میری گاڑی چھٹ جائے گی ٹرین اسے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا تو آپ کینسل کر دیجیے کیونکہ مجھے جلدی جانا ہے میں اور کسی گاڑی سے پکڑ کے میں جا رہا ہوں آپ اسے کینسل کر دینا ٹھیک ہے